स्थानीय लोगों के मदद से बहुत सारी व्यवसाय आगे बढ़ी हैं जैसे कि अगर आप कम्निटी एन्जुकेशन कैंप में जुड़ते हो या ऐसी कोई भी व्यवसाय के जानकारी ऐसी कोई भी व्यवसाय की जगहों पे जाते हो तो इससे आपका जो व्यवसाय है वो आगे बढ़ता है आप नए नए लोगों से मिलते हो उनको अपने व्यवसाय के बारे में बताते हो उनकी मदद करते हो अगर उनको चाहिए और उसके अलावा उनके सही और गलत में भी व्यवसाय कैसे आगे बढ़ सकता है इसके बारे में भी बताते हो इससे आप नए आज की जेनरेशन के लोगों से भी मिलते हो जो आपकी अलग अलग डिजिटल मार्केटिंग में भी चीज़ें आगे बढ़ा सकते हैं इसलिए ये कैंप्स बहुत ज़रूरी होते हैं जिससे आपको बहुत मदद मिले और आपको आसानी से आप आगे बढ़ सको और आपका आसानी से पैसों को लेके भी तंगी कम होए और आप आसानी से चीज़ों को भी एडवरटाइज़ भी सकते हो